नमस्कार जी हां जी हां जी सर हां जी तुसें दस्से दा ते एह् साढ़ा भला डोगरी फ़ूड लोकल जां कोई इंडियन खाना चाइनीज़ साउथ इंडियन महाराज डोगरी फ़ूड बिच्च अपने खट्टी धूनी सब्जी ऐ केह् राजमाह् न ते होर जियां मदरा होई गे अम्बल होई गे हां जी अम्बल अम्बल ते कद्दूं दा बनांदे अस कद्दूं दा अम्बल बनाना ते इंबली ओह्दे बाद केह् आखदे गुड़ बी पांदे होर होर अपने राई हां जी राजमाह् अच्छे राजमाह् धूनी आह्ले धूनी लाइयै राजमाह् बड़े स्पैशल होंदे न ते कन्नै ते ठीक ऐ अम्बल राजमाह् होर होर हां जी हां जी जै माता दी